औ आंहा लिरनायाव जोबोद गोसो दङ लिरनो जोबोद गोसो गुदुं आङो जायखि जाया समावनो सम खाबु लानानै नट बुक माबाइल एप बायदिफोराव आङो आंनि माखासे गोसोयाव बेरखांफैनाय सानस्रि बेफोरखौ लानानै खन्थाइ सुंद' सल' बायदिफोर लिरनाय जायो आरो बे लिरनाय माखासे लिरबिदांफोरखौ आङो खाबु लायै खाबु बिजाबफोरबो दिहुनबोगासिनो दङ लाइमोनफोरखौ फोसाबनो नाजानाय लाइमोनफोरखौ मोजां लामा फारसे लांनो जुजिनाय बे सावगारियाबो सुंद' सल' आरो खन्थाइफोरनि गेजेरजों होनो आं जुजिदों जोंनि बर' थुनलाइयाव माखासे गेदेरमा लिरगिरिफोर दं जायफोर गेदेरमा लिरगिरि बिथांमोनखौ आं मख'आब्ला गोरोन्थि जालांगोन बिथांमोननि माखासे थुलुंगा बिथांमोननि माखासे लिरथिफोरखौ नोजोर होन्नानैनो आंबो लिरनायाव थुलुंगानाय मोनदों जेरै ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म ईसान मोसोहारी मदाराम ब्रह्म राखाव बसुमतारि अरबीन्द उजिर बिजय बाग्लारी इन्दिरा बर' अनजु बिथांमोनहा नो मख'जाथाव बिथांमोननि माखासे लिरनायफोरखौ नोजोर होनानैनो आंबो सम खाबु लानानै आंनि माखासे गोसोआव बेरखांनाय माब्ला गोथां सावगारि माब्लाबा बाबेनलांनाय सावगारि समाजनि सावगारि बेफोरखौ लानानैनो जायखि जाया बुब्लियाव नट नटबुक एबा मबाइल एप नि जोहै बेखौ आङो लिरथुमबोगासिनो दं आरो बे लिरथुमनायखौनो खाबु लायै खाबु आङो बिजाबो दिहुन बोगासिनो दं जिखिजाया जायखिजाया आङो आंनि लिरनायखौ बे बायदिनो आङो सामलायबोबाय थायो आङो जिउआव गुबुन लिरगिरिफोर बायदि गुबुन थुनलाइनि गेदेमा लिरगिरि जेरै रबीन्द्र नाथ ठाकुर हेमेन बरग'हाय बिथांमोन बायदि जोंनि बर'नि माखासे गेदेरमा थुनलाइगिरिफोरबायदि मुं गालांनो सिनायजानो आंहाबो जोबोद हाबिला दङ बेखायो आङो जायखि जाया समावनो सम खाबु लानानै आंनि लिरनायफोरखौ आङो लिरलांबाय थायो आं मिजिं थियो आंनि बे लिरनायनि गेजेरजों समाजनो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे इयुन जोलैनो थुलुंगा एबा बोसोन होनाय जागोन बेखौ आङो मिजिं थियो